माथो ओ ओ दे दे दे औ औ सम सम रायज्लाय नांगौ नङा होमब्ला

गोदो गोदो जादों बे नांगालजों एवनानै बार'थासिम गाहाम एवब्लाबो माथो खेथिया जायोब्लाबो फुङाव ओंखाम जालाजासे मावोब्लाबो माथो थोरोङाखै नङा होमब्ला ओमफ्राय दा बोथिथाम जाब्लाबो माथो रसाखौनो नाङा नङा होमब्ला औ दा एसे साबसिन बायदिसो मोनदों आङो

औ गोदोसो जि ओ माइसालि माइ गायनानैथ' लस जादों दा रनजित माइ गायनानै जि मोजां जायोना ओ गैयाब्लाबो गोदो माइसालि माइ गायनायाव मामोन सय मन सात मनल' जायो औ ओमफ्राय दा रनजित गायनानै दस मन बार' मन जायोना राव रावबो ओंखाम उखैनांला ना दा एसे साबसिन साबसिनाव फैनाय बायदि मोनदां नङा होनब्ला औ एसे साबसिन साबसिन फैदों गोदोनि मानसिफ्रा मावदामलायो जादामलायोना खायदा गैया औ होमब्लाबो थोरोङामोन दा इसे बुदियाबो साबसिन जाबायना मानसिफ्रा बुदि ओंखारबाय बिदिनो गायो फुयो रनजित गायनानै एसेनो रनजित गायनानै एसे बारा मोनो जोङो बार' मन गाहाम दसमनाथ' खमैनो मोनखायो बावहाय इसे साबसिन जादों आरो नङा होमब्ला गोदो बे माइसालि माइ गायनायावलाय बिसिबां जायो सय मन सात मन

औ थोला थोखायामोन रसा नाङोमोन रसा

सरखारनि हासाराबो सोरबा होयो सोरबा औ सोरबा होयो सोरबा होआ होबाथाय होबाय थानांगौ बारानिफ्राय बारा दिनै फास केजि बिगायाव फास बिगा हो फास फास केजि होयोब्ला खालमासि दस केजि होनांगौ फिर खालमासि फनद्र' केजि होनांगोन ओमफ्राय थाङै थुङै आरो बिस केजि होयैनांगोन

ना बिनि बाराबो होयैनांगोन उनाव थाङै थुङै हाया थैनोसै बिनिखायनो हासारखौ गभर्नमेन्ट हासारखौ बारा बेबहार खालायै मानि खालाय खाया आङो

औ बे दसेनि थाखायल' बियो जानायालाय जायो हासार होब्ला गभर्नमेन्ट हासार होब्ला लोब लोब जाबोगोन उननि समाव अनेख खेथियानो जाहैयो औ गोबोर हासार होनो हायोब्ला साबसिन जायो एसे एनै खोथियाफ्राव जौद'आबा एसे एनै होयो होनाया सुपार होयो माबा इउ पि होयो बोखां थारनांगौना जोंहा टाइम मथे टाइम गायनांगौना जेत मासाव आसारावनो गायनांगौ रनजितखौ जेत मासाव खोथिया खुबैनांगौ फोजौनांगौ लावहोनांगौ टाइम मथे टाइम गायनो हायाब्ला जेत जायोब्लानो रनजित माइआ जानो नागेरा बोथोर लानानैसो खामानिखौ मावजोब नांगौ नङाब्ला डेट फेल जायोब्ला ओंखारनोबो रोंहैया रनजितआ ओंखारनोबो रोङा उनाव गायोब्ला उम गोदोलाय माब्रा जों गोदोनिफ्रायनो मावग्रा हालएवो खदाल जावो आजां गाजां खुथार खुथार माबाबाबो माबायाव खुथार खुथार मावनानै जायोब्लाबो माथो थोरोङामोन नोङा होनब्ला दाथ' दा साबसिन जाबाय एसे साबसिननिफ्राय साबसिन साबसिनाव फैबाय आरो गोदोनि मानसिफ्रा खायदाबो गैयामोनलै मावदामलानानै जायो थोरोङा बिदिनो बोथिनै बोथिथाम बोथिनैल' जायोमोन गोदो दा बोथिथाम जाब्लाबो माथो रसाखौनो नाङा

ओ औ दोनसै औ दे दोनदो दे